हेलो हाँ जी हँ हँ हँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम जी हँ हँ अच्छा छै हँ यौ एक सँ एक छै जे अहाँ पटना सिटी छियै यौ हँ मिनी बम्बइ कहै छै पटना कऽ जे तकबै सबटा भेट जाएत झूला घर देखियौ चिड़ियाँघर देखियौ गाँधी मैदान छै तारामण्डल छै जे देखबै सबटा हँ हँ चिड़ियाँघर चलि जाउ झूला घर चलि जाउ हँ हँ हँ हँ बेसी पाइयो नहि लागत छओ नम्बर गुमती एतसँ रिक्शा पकड़ि लिअ दशटा टाका लेत छओ नम्बर गुमती पर चलि जाएब कहबै कि जे हमको झूलाघर जाना है हँ हँ एक सँ एक जगह छै बीसटा रुपैआ लागत बसमे बैसब ठीक ओतहिए उतारि देत पाँचटा रुपैआ टिकट लगै छै अन्दर जाइकऽ आरामसँ जाउ घुमू फिरू आ हे इमहर उमहर किछु लेब नहि अन्दरेमे किछु लेब अन्दरमे रेस्टोरेन्ट सब छै बाहरमे लूट पाट करैत छै चोर चोहार सब रहै छै ने ओकरा सबसँ कनि सावधानी रहब तऽ कहलहुँ कतहुँ किछु नहि एतऽसँ दशटा रुपआ देबै तेरह नम्बर गुमती पर उतरि जाउ ओतऽ अपने हल्ला करैत रहत झुलाघर चिड़ियाँघर बीस टाका बान्हल छै अपन सीधा चलि जाएब ओतऽ अन्दर जाइ सँ पहिले पाँच टका एकटा टोकन कटा लेब आ खाइ पीबैके समान सबटा अन्दरे लेब हँ हँ हँ सबटा बुझलियै हँ दश रुपिआ लगैत छै एतऽसँ तेरह नम्बर गुमती पर जाउ ओतऽसँ रिजर्बमे बेसी लागि जाएत हँ कोन छै कम्पनिये दए देतै रिजर्बे कऽ लेब एक सए रुपिआ लेत हँ ओतहियोसँ मन होयत ओतऽ चलि जाउ बाते कऽ लेब घण्टे हिसाबसँ एक घण्टामे हँ चलू ने हम हइया बैसा दै छी